अमा अमाखौ फिसाबा माबायदि जोथोन खालामनांगौ आदार जाहोनांगौ जोंथ' फिसाबा मा होनो बासिनानै अबे अमाया देरगोन अबे अमाया देरा जोंथ' मोजां बासिनानैसो लाबोयो ना ओमफाय जोङो अमा फिसाखौ फिसिनो थाखाय एंखुर जोंथ' गुन्दै होआ मा होनो एंखुर रुनानै होयो ओमफाय बेनि उनाव जाहैबाय जोङो माइनि गुन्दैखौ जोङो ओंखाम माबाजों रुनानै होयो आरो अमा फिसानो आरो दाउ फिसानो मा खालामो जों एंखुर एंखुरखौ होगोन आरो दाउ खासिना जाहैबाय जुंखाम होयो आरो जुंखाम आरो दाउ गोरलैनो एंखुरखौ बेखौ जोङो होयो ओमफाय बेजोंनो जों जोथोनैनो जों खालामबोनांगौ जायो एंखुर होनानै आरो दाउनो दाउ गिदिरना जाहैबाय खासिना जाहैबाय जुंखाम जुंखामजों जोङो फेदेरबोयो आरो दाउ खासिखौ बेनाथ' एंखुरा जाया नालाय जुंखाम होबोयो आरो जुंखाम होनानै दाउसा फिसानो एंखुर होयो ओ जोथोन खालामनायाव जाहैबाय जोङो फिसाबा जोङो खानानै दोननांगौ जायो एबा जोथोन खालामना जायो जानांगौ जायो अखा बांखा बा थ' थैजोबो नालाय दाउसा फिसाया ओंखायनो जों आदर खालामनानै गग्रा खालामनानै दोननांगौ जायो आरो आरो बेनि उनाव जाहैबाय अमा फिसाखौबो जोङो गोरलैबाथ' नोङो गुन्दै जाखनो हाया जायो बेनि उनावनो जाहैबाय जोङो देरजासेया फास मास बा सय सात मासा जोङो एंखुर रुनानै होयो एंखुरखौ जाहो जाहो उनावहाय जाहैबाय गुन्दैजों माइरं रुनायजों लगायनानै होयो आरो